हाँ हम कह सकते हैं अधिकतर मामलों में देखा गया है जिनकी शिक्षा अच्छी रही है या जो शिक्षित रहे हैं वो समाज में अच्छी तरह पेश आते हैं उनके बोलने का तरीका बात करने का तरीका लोगों के प्रति नजरिया सामाज में उनका मिलना जुलना सामाज में उनका एक दूसरे से बात करना या किसी विषय के बारे में चर्चा करना उसमें हम जब गहन अध्ययन करते तो हमें समझ में आता है कि एक जो कम शिक्षित व्यक्ति और जो शिक्षित व्यक्ति है उन दोनों की बात करने के तरीके में बहुत ही अधिक अंतर समझ में आता है लेकिन यह हर चीज़ों में सही बैठे इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं हैं कुछ कम शिक्षित लोग भी बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं सामाज में उठते बैठते हैं और अच्छे तरीके से उनके संस्कार उनकी जीवन शैली उनकी नजरिया लोगों के प्रति समाज के प्रति उनका जो बात करने का तरीका है वो अलग ही होता है इसीलिए हम यह पूर्ण रूप से तो नहीं लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि शिक्षित लोग सामाज में अच्छी तरह से पेश आते हैं